جی ہاں میں نے اپنے گھر میں تلسی اور ایلوویرا جیسے پودے اگا رکھے ہیں اور تلسی تو اس کے فوائد سے کون نہیں واقف ہے تلسی دیکھا جائے تو یہ اینٹی بیکٹیریل ہے اگر اس تلسی کو سکھا کر کے اس کے پتے اس کا دھواں گھروں میں کمروں میں ڈالا جائے اس کے دھواں کو تو اس سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے ہیں مکھی مچھر نہیں آتے ہیں اسی طرح سے تلسی اینٹی پیریٹک ہے بخار کو کم کرتا ہے جتنے بھی سیزنل فلو جو نزلہ زکام ہوتا ہے فیور ہوتا ہیں اگر اس میں تلسی کا کاڑھا صبح شام پیا جائے تو اس میں بہت افیکٹیو ہوتا ہے اسی طرح سے تلسی اینٹی بھی ہے اگر کسی کوئی اسٹریس رہتا ہے اینزائیٹی رہتی ہے تو اگر وہ اس کا صبح شام کاڑھا پیے تو اس سے اسٹمک اپسیٹ جتنا بھی ہوتا ہے رطوبت جتنی بھی ہوتی ہے ہمارے اسٹ اسٹمک میں اس کو خشک کرتا ہے طرح سے بہت ہی اچھا ورک کرتا ہے یہ اینٹی بیکٹیرئل تو ہے ہی یہ اینٹی انفلامیٹری بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح سے یہ تلسی کو یونانی میں امم الامراض یعنی کہ سارے جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کی ان کو ختم کرنے کی ماں کہا جاتا ہے تلسی کے بہت فوائد ہیں جس کو کہ بیان کرنا بھی مشکل ہے اسی طرح سے اگر ایلوویرا کے میں فوائد بتاؤں تو ایلوویرا کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے کہ اس کو جتنی بھی آج کل کریمس کوسمیٹکس میں یوز ہو رہی ہیں ان سب میں اس کا ایکسٹراٹک اس کا کرکے کتنے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں اسکن کے لئے کتنا فائدہ مند ہو رہا تو اگر یہ ہمارے گھر میں ہوگا تو ہم نیچرلی اس کا یوز کرسکتے ہیں ڈائیریکٹلی یوز کرسکتے ہیں وداؤٹ تو اس میں میں کہوں گی کہ اگر آپ اپنے گھر میں کچھ نہیں تو ایک تلسی کا پودہ تو ضرور لگائیے ایلوویرا کا آسانی سے اگ جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بہت مشکل سے اگتا بہت ایزلی اگ جاتا ہے اور اگر ایک تلسی کا پیڑ اگا تو بہت سارے اگ جاتے ہیں یہ ہمارے گھر میں ہونا ضروری ہو اور ایلوویرا کا یہاں تک کہ میں نے اسٹڈی پڑھی ہے کہ اس سے کہ اس کے جو سراؤنڈنگ میں ایئر ہوتی ہیں وہ ہمیں آکسیجن بہت زیادہ پرووائیڈ کرتا ہے جتنے بھی غیر ضروری مادے ہوا میں ہوتے ہیں جو زہریلے ہوتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے کل کرتا ہے اور یہ اینٹی بائیوٹک علاج سے لاکھ گنا بہتر ہے اگر اس کا کمپئیر کیا جائے تو یہ اینٹی بائیوٹک کے کتنے سائیڈ افیکٹ آج کل آ رہے ہیں دوسری دوسری نئی نئی ڈزیزیز کے فورم میں آ رہے ہیں تو اگر ہم جڑی بوٹیوں کا علاج کریں گے تلسی وغیرہ اور جتنی بھی کامن کامن جڑی بوٹیاں ہم ان کو اپنے گھر میں اگا لیں گے تو ہم بہت سے ڈزیز سے نجات پا سکتے ہیں